हैलो अज्ज अं'ऊ तुसें गी अपने बचपनै दे सुक्खने दे बारे च सनाना चाह्न्नी आं ते चलो प्ही अ'ऊ तुसेंगी सनान्नी आं कि जेह्के मेरे बचपनै दा सुखना हा ओह्दी बजह् कन्नै मिगी केह् केह् थ्होए दा ऐ मतलब कि जि'यां तुस पैह्लें दिक्खी सकने की तुस नच्चना नुहाड़ी बजह् कन्नै जेह्का साढ़ा पूरा शरीर ऐ ओह् हिलदा ते जेल्लै अस नच्चने ते दिक्खो आं जेल्लै अस नच्चै ने होन्ने पूरा शरीर हिल्ला दा होंदा नुहाड़ी बजह् कन्नै केह् फायदा होआ असेंगी कि जेह्का साढ़ा शरीर ऐ ओह् फिट रौह्ना ओह् कदें बी बमार निं होना ते ओह् ते होर जेह्की साढ़ी दमागी हालत ऐ ओह्बी म्हेशां पूरी ठीक ठाक रौह्नी ऐ ते थोह्ड़ी जेही साढ़ी एह् ऐ कि नच्चने नै असें गी खुशी बड़ी होंदी जेल्लै बी अस खुश होने आं जां किश बी खुशी आह्ली गल्ल होंदी ते अस लोक जेह्का केह् की नच्चना शुरू करू नै न ते इस लिहाज कन्नै इ'यै आखना चाह्न्नीं कि नच्चने नै तुसेंगी भाएं किश होर चीज़ थ्होऐ निं थ्होऐ एह्बी ते दिक्खो कि कि'न्नी बड्डी गल्ल होआ दी कि तुस हस्सा ने खुश होआ ने ते जेह्का थोह्ड़ा शरीर ऐ पूरा फिट ऐ ते ओह् तुसेंगी किसै बी चीज़ै दी टेंशन निं ऐ ते ना कोई बमारियां लग्गी दियां ना कोई किश